बीमा बनेलहुँ तऽ बीमा अथि मोन खराबके माथामे से चक्कर देलक बिमारी भेल तऽ कम पैसा रहल तऽ कम पैसामे बीमा बनेलहुँ तऽ कहलहुँ ओहिमे छूट हौते ओहिसँ इलाज हो सकलै स्मार्ट कार्ड बनेलियै हन तऽ ओहिमे ओकर इलाज हो सकलै कोनो हॉस्पिटलमे गेलियै तऽ कहलक कि से नहि इलाज होतै ओ ओ फोलस बात हइ ओहिमे बीमा हइ कहाँ बनल जे अहाँके इलाज हौते से नहि हौते आ कोनो हॉस्पिटलमे अगर पैसा नहि हइ तऽ पैसापर इलाज चलल तऽ प्राइ इलाज पैसा रहल तऽ इलाज कयलक आ नहि रहल तऽ नहि कयली जे नहि कयली आ कोनो हॉस्पिटलमे कहलनि जे धुर उतना पैसाके इलाज किनका करै हइ जरूरी से कऽ दै छी बीमा स्मार्ट कार्ड बनै हइ ओहोपर नहि इलाज होइ हइ ओहोपर नहि इलाज भेल छो पैसा नहि रहल तऽ कहलनि जे पैसा नहि हइ इतना इलाज इतना पैसा पाँच हजार लगै चाहे चारि हजार लगै हमको हमरा पासमे नहि हइ पैसा तऽ इलाज नहि होतै तऽ कहलनि डाक्टर जे घूम कर चल जाइए पैसा होगा तऽ आइएगा इलाज करने के लिए से बोललनि तऽ कोनो बीमा उमावला जे कहलक बना लेल नहि बीमा से नहि लगतै पैसा इलाजमे आ ओ बना लेली तऽ इलाजमे तऽ पैसा लगबे करतै जे इलाजमे तऽ कहलक हे जो ने जाइ नहि बनायब अथि इलाज नहि होत ई बात कहलक हॉस्पिटल अरमे तऽ पैसा नहि हइ तऽ इलाज नहि हएत जकरा अच्छा सँ पूरे परिवार छथिन तऽ ओकरा परिवारमे पैसा हइ तऽ ओकरा इलाज अच्छासँ हएत जकरा पैसा नहि हइ ओकरा इलाज अच्छासँ नहि होइ हइ ई बात भेल रहै जे छोटा परिवार छी अगर पैसाके व्यवस्था नहि हइ तऽ ओकरा इलाज नहि होत ई इएह बात हइ जे अगर बड़ा रहल तऽ बड़ाकेँ कहलक जे हँ पैसा हइ बाहर डाक्टरके यहाँ जयबै तऽ अपने ठीक भऽ जयबै जे ओकरा यहाँ इएह बात हइ